पहले जो ज़माना था वहाँ पर नलकूप और कुऑं वो सब ज़्यादा होता था लेकिन आज के ज़माने में ये ज़्यादा नहीं होता है जो क्यू कुएं में जो मटर लगा कर पानी ले आते हैं और कोई कोई लोग मतलब उनके घर में जो बोरिंग होती है जो मतलब मिट्टी से जा मतलब डायरेक्ट मिट सीधा मिट्टी से उनके घर तक पानी जाए ऐसे हो रहा है और अगर कोई मतलब तूफ़ान और विपदा आएगा तब जा के हम नलकूप हम मतलब व्यवहार करेंगे और नलकूप से बहुत अच्छा पानी आता है मुझे मेरे मानने से और नलकूप से आप की जो शरीर की एक्सरसाइज भी होती हे ये एक बड़ी बात हे नलकूप की